अभी कुछ दिनों पहले में एक चाकू खरीद के लाई थी वो चाकू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में लेकिन बिल्कुल भी वो चाकू मेरे काम नहीं आया क्योंकि उस चाकू से सब्जियाँ फल वगैरह कुछ भी नहीं कट रहे थे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था जब मैंने उसे देखा था और दुकानदार ने उसके पैसे भी मुझसे ज़्यादा ले लिए लेकिन वो चाकू मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आया दिखने में इतना सुंदर भी लग रहा था वो चाकू लेकिन जब मैंने उसको घर पे लाके उसका इस्तेमाल किया तो वो मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आया तो मुझे बिल्कुल भी वो चाकू पसंद नहीं आया